हेल'

गाइखेर नांगौ मोनहाय गाइखैर दं ना गैया मोन ए आलासि फैदोंमोन नालाय एक लिटार नङाबा पास पवासो मोनबाबो जागौ मोन बेसे जागोन ना जाया आलासि दङमोन नालाय आमफ्राय गाइखेरा मा बायदि गाइखेरखौ एसे मोजां लाबो दे बांद्राय माबा नानै लाबोनो नाङा बिसिबां लायो लिटार आव दस टाका सो गारजाया ए दे लाबोदो होनब्लाय बेलासिआव खयथायाव सेरो ओरैनोलाय ए फुंआवलाय फुंआव फुंनिजों बेलासिनि जोंसो एक लिटार जागोन नामा